बुंनोसै आं न'खराव फिसा फिसौ दं साथाम फिसा दङ फिसा हौवायानो देरसिन बियो बाहेरायाव कमपिउटार खामानि मावहैयो दखान होनानै आरो आंनि न'खरनि जाय गारजेन बिबो बाहेराव खामानि मावनानै जायो जोङो न'खराव थानानै बायदिसिना दाउ अमा लानानै जायो थायो मावो मोसौ मोसा माबानायाव गारजेना खामानि मावहैबा खानाय दोनहैनाय खामानिखौ जों मावनानै दोनो न'खरफोरनि फिसा देरसिना फरायनायाबो जोंना सेकेन्ड इयारसिम फरायनानै थाबाय आरो दा फिसाजो सासेया फरायगासिनो फिसाजो गेजेर आरो दुइसिना सनज'नाया क्लास नाइनआव फरायगासिनो दङ बेबो दा फरायनायनि थाखाय थांखि लानानै गासैबो खेला गेलेनायनि थांलाय फैलाय गेलेगासिनो खेला सोलोंनाय मानाय खालामगासिनो दङ न'खरफोराव बिदिनो आंबो बायदिसिना खामानि मावनानै होयो फिसाफोरखौ बुजायो फोरोङो गेलेनाय मानाय बायदिसिना बेफोरखौ मावनांगौ आरो न'खराव जोङो माने गायनाय फुनाय फिसा फिसौखौ लोगो नांनानै मावनानै जायो माय गायो मैगं थाइगं गायनानै जायो जोङो अमा दाउ बोरमा हांसो लानानै जायो आरो जोङो न'खरनि गासैबो जिब जुनारखौ जों फिसा फिसौवै नायनानै जायो थायो आरो जों हान्थियो न'खरनि रावबो माबा खालामा सासे नङा सासे जों थायो बायदिसिना जों टाउन सहराव बेरायहैयो

सासे आंनि लोगो आरो बिदिनो सोरबाफोर लोगोफोर लिंबाबो आङो थाङो बबावबा दक्ट'रफोरनाव लिंलांब्लाबो आं दोनलाङो आरो सोरबा बबावबा थांनो लोगो लाबाबो आं थांफानांगौ जायो थाङा सानबाबो थांनांगौ जायो आं गोसो खुसियै थाङो आं मोजां जानायनि आरो न'खराव बिदिनो बोथोर सफैबा जोङो गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय ज'सो माबायो फिसाफोरखौबो फोरोङो आरो ओजों बोजों न'खरफोराव गोदो उन्दै समावबो जों बिदिनो लोगोफोरजों बोजों बोजों बेरायनानै गेलेहैयो मावो दाङो आरो बिदिनो लोगोफोरजों मिलायनानै जों खामानि सोलोङो दाबसे दाबसे जों बेरायनानै बायदिसिना खामानि मावनानै ज' न'खराव थाफैफिनो आरो न'खरनि आंनि बिदाफोरजोंबो जों रायज्लायो गोसो मोजाङै फोरोङो फोसाबो आरो आंनि न'खरनि गासैबो माबाफोरानो मोजां मोननानै आंखौ बुङो मोजां मावनानै जानाय दांनानै जानाय बायदिसिना खालामनाय आरो न'खरफोरनि थाखाय साख्रि बाख्रि नागिरनांगौ फिसाफोरखौबो जोङो फोरोङो फोसाबो आरो न'खरफोराव माबोरै जालांगोन बेखौबो जोङो सानो साननानै जोङो बिदिनो न'खरनि आंनि जा गारजेन बिखौ आङो बुङो न'खर फोसाबनायनि थाखाय मोजां मोजां खोथा बायदिसिना बुंनांगौ जायो आरो बाथ्राफोरखौबो खोनासङाबाबो जों बुंनांगौ जायो हिन्जाव खायनो माबायाव जेबो जेरैबो जों साननाय थायो मावनाय दांनाय दानाय लुनायनिफ्राय जों बबेजों खामायनानै इनकाम फैगोन बबेजों फैया बेखौ जों नागिरो हराव बिदिनो बायदिसिना खामानि दामानि मावनायफोरावबो जोङो हेंथा गैया बेखौ मावनानै बिदिनो जों हाथाय बाजारावबो बायदिसिना खालामनानै मैगं थाइगं गायनानै जों फाननायखौबो मावो आरो न'आव जानो थाखायबो मावो आरो गासैबो माबाफोरावनो जों इसे एनै मावनानै न'खर फेहेरलांनो नागिरो फोसाबलांनो नागिरो आरो आरो न'खरनि गासैबो फिसा फिसौखौबो जोङो फोसाबनानै माबायो बायदिसिना गाननाय जोमनायनि थाखायबो जों मोजां खालामलाङो न'खराव जेरै गासैबो माबायानो मोजां जानांगौ फिसा हौवानि थाखायबो बुङो जोङो फरायनाय गैयाबाबो मावनाय दांनाय गासैखौबो नोंसोरो मावनांगोन मोजां खामानि मावनानै जालांनांगोन मानांगोन होननानै मोजां खालामनानै होननानै होयो आरो गासिबो बिफायानो गासैखौबो होननानै बे न'नि गासैबो बिदा बिब' बिनानाव जोङो गासैबो माबा खालामलायनानै लायो न'नानो आरो मावनानै दाउ अमाखौ बोरै फिसिनांगौ बेफोरखौबो आदार बायदिसिना खालामना होनानै न'खर फेहेरनो जों जिउआव थांनानै थानायनि गासैखौबो नागिरनानै जोङो मावो आरो जों दुब्लिबारिफोरावबो जों खेथि आबाद मावनायावबो जों सम सम नायहैनांगौ फैनांगौ मावनानै माइ दै नायहैनांगौ मा जादों मा जायाखै बेफोरखौबो जों नोजोर होनांगौ सोरबा न'खरनि सिमाखौबो खालामनानै होनांगौ बिदि होनानै जोङो नोजोर खालामनानै गासैखौबो जोङो माबा मोनो बे मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद खेथिफोरखौबो मावनांगौ जायो जानाय लोंनायनि थाखाय देहाफोरखौ आरो जों बिदिनो सम सम बायदिसिना खालामनानै आबाद आरिफोरबो मावनानै जायो बिदिनो दाउ लाबाबो दाउ आरिफोरखौबो जोङो जोङो नायो फोसाबो बायदिसिना खालामनानै जोङो न'खरखौ खुङो दिनै आंनि जिउआव जि साननाय आं बेफोरखौ मावनो लुबैयो समाव आं मावनोबो हाया समाव आं मावनोबो हायो बिदिनो देहाफोरनि जेरैबो हाख'यिनि थाखायबो आं मावनो हाया जानानै थायो समाव लुबैनायबादि मावनायफोराबो जाफुङा खामानि मावनाय दामानि मावनायाबो हास्लाबा एखनबानि समाव बिदिनो फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ जायो फोसाबनांगौ जायो संनायनि खावनायनि गासैखौबो बुंनांगौ जायो ओंखायनो जोङो गासैबो माबाफोरावनो न'खरनि थाखाय साननांगौ लागा जायो बेफोरबायदि साननायजोंनो जोङो बिदिनो एखनबा समाव मावस्लाबनो हाया जायो एखनबा समाव जोङो थानांगौबो जायो एखनबा समाव जोङो संनाय खावनाय खालामनांगौ जायो मा मावबा मोजां जालांगोन मा मावबा जागोन बेखौनो जोङो सानोबो एखनबा समाव जों खालामनानै बिदिनो हानाय जायो